गामियारियावथ' जोंनावथ' बहुत दिगदारानो बिदि जेंनायानो जाखायो मानो होनबा मालाबा दिनाव मा होनो खोथिया फुनायखोनो मोना ओमफ्राय मालाबा दिनाव आरो हाजिरा मानसिखोनो मोना मालाबा सानाव आरो बिदि टेक्टरफोरखौनो बाहागो थोआ बिदिनो जोंनि गामि एरियाव बिदिनो जेंना जागासिनो थायो मानो होमबा मा होनो बान्दो थेयाबा आरो जोंनिया दै मोना अखा फैयाबा दै ओह दै जाया दुब्लिया जोंना बिनि थाखायनो बिराथ मानि खस्थ' आरो जोंनि बे गामियारियाव मानो होमबोला जेसांखिनि जोंनि आबादारिबोफोर दङ बिसोर आबादारिफ्रा मानि दुखिया दुखिया नालाय बिनिखायनो नांगौ टाइमआव जि बायदि हासार होनांगौ बेबायदि हासारखौ होनो हाया जिबायदि जोंनि मो मा होनो गामियारि मानि दुखिया दुखिया थानायखायनो मानि हासार बायदिसिना जिबायदि बस्थुफोरखो थाबनो होनांगौ बेसो खयथायाव होनांगौ माबायदि सप्तासेनि उनाव मा हासारखौ बाहायनांगौ बेबायदि होनो हायैनि थाखायनो मानि जेंनायाव बहुत जेंनायाव गोलैयो बिनि थाखायनो उम जोंनि गामियारि ओनसोलाव बहुत दिगदार जानानै फैयो आरो मानो होमबा जोंनियाव बेबायदि ससगेट आरो बान्दोनि थाखाय जों गैया नालाय बान्दोफोर गैया बेनि थाखाय गावबा गाव थांनानै उम लानानै मानि जोंनिया जाबोर जनथाखौ होनानै जेनेबा बस्था बायदिसिना होनानैसो बान्दोखौ थेनानै लायो नालाय बिनिखायनो दैलां बोथोराव अखा हाबा दै बुरजा जाबोला मानि माबा बान्दोआ बायबानो गैला होमबाना दैया रानलायबाय नालाय माइया जाला अखा गैया जाथिसै आरो बिथिं बिथिं आरो दैया मा होनो माय गायनानै माय गायनायनि उनाव बान्दोआ बायबाय नालाय रानखावना थासिगोन बिदिनो जाला आरो मायफोरा बिनि थाखायनो जों आबादारिफोरा गोबां समावनो मानि खस्थ' मोनो आरो बिदि जेंनायाव गोलैनो गोनां जायो फारसेथिं रुवानिनि रुवानिफोराबो बिदिनो मानि जाय हो मालिकआ रुवानिखौ गाइया रुवानि नागिरदो बिखौ जोङो सप्तासेनि सिगाङावनो माने खिनथाना दोनबासो मोनो आरो बिदिनो बुरजा बुरजा हा गाइबाथ' जों रुवानियानो थोखाया मानो दानिया माला गावबागाव बायदिसिना कम्फानिफोराव हाबना थायो नालाय माला टाउनावसो थायो बेनि थाखायनो जोंनि गामियारि ओनसोलाव रुवानिफोरखौनो मोननो थांला बेनि थाखायनो